आं मैया हाथायाव थांनानै खुंनदुं गुबैनि दख'ना बायनानै लाबोबाय खेबसे गाननानै सुबाय रंबो खारबाय मायदियाबो खारजोबाय लस मोननाय मोनबाय आं दाम गोसानि बायनानै